ہیلو جی سر بولیے سر آپ کہاں پر ہے سر آپ اوکے سر سر آپ او ٹی پی وغیرہ ریڈی رکھ لیجیے سر میں دس سے پانچ منٹ میں پہنچوں گا سر آپ کے پاس ٹھیک ہے سر کیا اور کہاں جانا ہے سر آپ گولکنڈہ فوٹ جانا ہے سر آپ کو گولکنڈا فوٹ بھی جانا ہے سر آپ کو اچھا گولکنڈہ دروازہ بھی جانا ہے سر اوکے سر وہاں سے ہونے کے بعد پھر نہرو وہاں پر لمبنی پارک بھی اور ٹیگمین بھی دیکھا ہے نا سر آپ کو اچھی بات ہے اوکے سر اچھا اچھا سر آپ کا او ٹی پی وغیرہ ریڈی رکھ لیجیے اور اماؤنٹ دیکھ لیے سر آپ کتنا اماؤنٹ بتا رہا ہے آپ کو بتا رہا سر اماؤنٹ بارہ سو پندرہ سو بتا رہا ہے سو بتا رہا ہے سر پندرہ سو روپئے بتا رہا اوکے سر کتنی کتنی کتنے پہ اوکے سر کتنے لوگ ہیں سر آپ لوگ کتنے ممبر ہے ٹوٹل ٹھیک ہے سر نو پرالم سر بڑا گاڑی ہے نا سر سے ڈسٹینس ہے اندر آنے کے لیے کیا تھوڑا ٹائم لگتے نا سر بڑا گاڑی ہے نا تھوڑا بہت آپ واک کر لیں واک کر لیتے ہوئے تھوڑا گیٹ کے باہر آپ لوگ آ جائیے نہیں تو پھر پارکنگ میں اندر دقت ہوتی ہے سر آپ میں آ کے ہورن مارتا ہوں آپ بولو تو کال کرتا ہوں آپ آ جائیے آرام سے پھر سب کو ایک ساتھ بیٹھا کر لے کے جائیں گے سر اوکے نا سر دس سے بیس منٹ لگتے سر آنے کے لیے میرے کو بڑی گاڑی ہے نا پورا لمبا یو ٹرن کر کے آنا پڑتا سر اوکے سر آپ مین روڈ پہ آنے کے بعد مین گیٹ سے پہلے تھوڑا کال کر لیجیے میں گاڑی لیکر آتے تو دس سے بارہ منٹ لگتے سر اوکے سر اوکے سر تھینک یو ویری مچ سر